اردو زبان ہمارے ریاست میں باقی زبانوں سے بہت مختلف ہے جیسے مثال کے طور پر اردو زبان ہندی زبان اور انگریزی زبان جس میں اردو زبان ہم دائیں طرف سے لکھتے ہیں اور ہندی اور انگریزی بائیں طرف سے لکھتے ہیں لکھنے کے علاوہ ان میں بہت فرق ہے جیسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اردو زبان تو بولتے ہیں لیکن ٹھیک ڈھنگ سے نہیں بولتے وہ اردو اور ہندی زبان کو ملا کر بول دیتے ہیں جیسے آپ کتاب پڑھیے جس میں کتاب ایک اردو لفظ ہو گیا اور آپ پڑھیے ایک ہندی لفظ ہو گیا اور آج کے زمانے میں لوگ انگریزی زبان بولنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیوںکہ جو لوگ اور جو بچے اسکول اور کالج میں ہوتے ہیں وہاں زیادہ تر انگریزی زبان بولنے کے لیے کہا جاتا ہے اس لیے وہ لوگ انگریزی زبان بولنا سیکھتے ہیں اور اسکول کالج والے ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو باقی کالج اور اسکول سے

مستقبل میں انہیں ودیش میں رہنے میں کوئی دقت نہ ہو اور حالانکہ یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ لوگوں کو بہت ساری زبانیں بولنا آنا چاہیے لیکن اردو زبان جیسی زبان کوئی اور نہیں ہے کیونکہ اردو زبان بولنے والا شخص جو بھی کچھ بھی بولتا تو اس کی بولی میں ایک بہت اچھا مٹھاس اور لہجہ رہتا ہے ہندی زبان بھی پرانی زبان ہے اردو ہی کی طرح لیکن لوگ زیادہ تر اردو ہندی ملا کر بولتے ہیں اور انگریزی بھی بولنا پسند کرتے ہیں کیونکہ انگریزی ایک ماڈرن زبان ہے اور سماج کا ماننا یہ ہے کہ انگریزی زبان بولنے والا زیادہ پڑھا لکھا ہے اس لیے لوگ انگریزی زبان بولنا زیادہ پسند کرتے ہیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ جس زبان میں بھی بات کریں آپ کے زبان میں بس مٹھاس ہونی چاہیے اور بولنے کا لہجہ ہونا چاہیے لیکن لوگ یہاں صرف دکھاوے کے لیے ہی انگریزی زبان یا کوئی اور زبان بولنا سیکھ جاتے ہیں